अंधश्रद्धा ह्यो आमच्या जाणट्यानीं आमकां सांगून दवरलेल्यो आसा म्हटल्यार आमकां त्यो आतां अंधश्रद्धा दिसता तेन्ना आमी वोगी रावून आयकलें आनी तशींच आमी वागली कितें म्हटालीं आतां खंय भायर सरलीं की काळें माजर आडवें गेलें जाल्यार थंय वचूं नाकात थंय आं फाटीं सरात तुमी म्हणून आमी तांचे आयकतालीं दुसरें कितें जालें कावळो रडलो कोण तो एक पक्षी आसा आमच्या गोंयांत तो रडलो काय ना खंयूय वचपाचें ना आं कसलीय गोश्ट उलयता जाल्यार बंद करपाची ती गोश्ट अशें म्हणटाली जाणटी आनी कितें जालें तिनसानची सारन मारची न्हय कोण शिंक कोण शिंकलो शिंक येयली कोणाक जाल्यार ते थंय वयचें न्हय भायर मातशें राव अशी आमकां जाणटी सांगताली एकामेकांचो लेंस आपणें दुसऱ्याक लेंस दिवचो न्ही दुसऱ्याचो लेंस आपणें घेवचो न्हय ना जाल्यार सोमारचे केंस कातरचे न्हय तिनसानचें तिनसानचे पयशे दिवप ना दुसऱ्याक शेनवारची नाखटां कापाप ना अशीं आमकां सगळीं जाणटीं ही पयलीं सांगतालीं आनी आमी तांचे आयकतालीं ते कित्याक तें खरें म्हणून आतां भुरगीं कितें करतात आमी जर तांकां सांगलें जाल्यार ती म्हणटा कित्याक करचें न्हय तशें माजर गेल्यार कितें माजर सदित वयता घरांत भोंवता म्हणटा तें वो गेलें जाल्यार आमी कित्याक वयचें न्हय अशे आमकां म्हटल्यार आमकां सांगूंक कळाना तांचे ते कित्याक आमचें तें जाणट्यानीं आमचें तें सांगून आमची तकली ती तशीच दवरलेली आसा विचार करून ती दुसऱ्याचे गिराण जाले गिरणाचे दुसरे दिसा खंय वयची न्हय आं हें जाणट्यांनी आमकां सांगलें गिराण हें जातलेच न्ही केन्नाय येतातच न्ही गिरणा त्या प्रमाणें येतली भायर सरचें न्ही आतांच्या की काळांत तशें रावणेय शक्य ना भुरगीं मागीर विचारतात कित्याक वचूंक जायना आमकां सांगुकूय जमाना तें कित्याक आमी तें तशेंच तांचे आयकून येयल्ली आसा आतां भुरगीं तशें आयकपी न्हय आतां भुरगीं शिकलीं फुडें पावली म्हटल्यार ह्यो अंधश्रद्धा आमच्यो आसात न्ही त्यो आमी फाटी घालूंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता